जय झूलेलाल अच्छा बसि बढिया तव्हां ॿुधायो हा सभु ठीकु हले थो तव्हां ॿुधायो हा असां हाणे पासे में वरितो आहे न त अघि में हिन पासे हो साॼे पासे हाणे वरितो आहे त थोरो घटि अघि में मिली वियो हा

हा अचो न अचो न ईअ हाणे तव्हांखे एकवीह सौ में रूपए में पवंदी हा डिस्काउंट मैडम सभु फिक्स आहे काई न तव्हां हाणे ॾिसूं हाणे तव्हां केतिरो वठो था हुनजे हिसाबु सां थोरो घणो कंदासीं वधारे वठंदासीं पोइ थोरो घणो डिस्काउंट कंदासीं झूना ग्राहक मैडम असां वटि सभु झूना ई आहिनि फिक्स कस्टमर आहिनि असां फिक्स चार्ज रखंदा आहियूं त घणो करे असां वटि घणो सभु ईंदा आहिनि उहेई उहेई कस्टमर वधारे अघि लॻाइ करे घटि कयूं त पोइ मतिलबु कोन्हे हुनजो ॿाहिरि शयूं तव्हांखे अगरि इएई शइ तव्हांखे टे हज़ार साढी टे हज़ार मिले हुनखां पोइ घटि कयूं था सौ रुपिया त हो कोई मतिलबु ना आहे असांजे हिकिड़े एकवीह सौ रुपिए एकवीह सौ ई आहिनि अघि वधारे वठंदासीं वधारे वठंदा त थोरो घणो कंदासीं ॿियो छा खपे तव्हां छा पिया ॾिसो पियो

हा कुर्तीयुनि में कु कुर्तीयुनि में बि जाम रेंज आहे मूं वटि कलर आहिनि जाम वांङनी में आहिनि सिपिन सिपियूं लॻल खपनि तव्हांखे हीअ तव्हांखे पवंदी अठ सौ रुपिए हा डिस्काउंट करे ई आहे मैडम सभु कुझु जेको बि आहे तव्हांखे सभु डिस्काउंट करे ई आहे असां वधारे असां वधारे अघि न लॻाईंदा आहियूं ऐं मार्किंग बि असांजी घटि ई आहे

हा अच्छा हा हा ॿियो हीअ हीअ हीअ जेकी तव्हांखे हू प्लाजो में खपे

हा ॿ कलर आहिनि हा हा ठीकु आहे तव्हां हीअ कलर वारो खणो ॿियो हा हा आहे न हीअ खणो हीअ बैंगन कलर

हा जेंस जेंस जा जेंस जो खपे न हा ऐं डार्क कलर बचा आहिनि मूं वटि हुनमें अथव मीडियम आहे लार्ज़ आहे एक्सेल आहे हा

पीच कलर मैडम मूं वटि ला लाइट कलर आहिनि मूं वटि ब्लू अथव ॻाढ़ो अथव ॿियो पर्पल अथव हा डार्क कलर आहिनि सुठा तव हूं हीअ ॾियांव इहो वारो हा असां बसि थी वियो तव्हांजो जींसियूं अथ कोन्ह असां जीसियूं कोन्ह रखंदा आहियूं जो पोइ तव्हांखे मुंहिजो भाऊ जो नंबर ॾियांव थो हुनखे तव्हां फ़ोन कंदा त हुन वटां मिली वेंदव इनजो पैक कयांव सभु इनजो तव्हांजो थिए थो चारि हज़ार सत सौ रुपिया

चारि हज़ार पंज सौ तईं कंदोमाव हिनसां घटि न कंदोमाव न हाणे हिनसां हिनसां घटि कोन्ह थींदो न न मैडम हिनखां घटि कोन्ह थींदव हिनखां घटि कोन्ह थींदव चारि हज़ार पंज सौ में अथव लास्ट ॿियो ग्राहक बि मूं वटि अची विया आहिनि न न मैडम चारि हज़ार पंज सौ तईं लास्ट थींदव हिनसां घटि कोन्ह थीदव तव्हांजो मान रखाव थो ठीकु आहे मैडम हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल